हमसभ सभ आदमी मिलिके नदीमे जैके तैरै छी खूब बढ़िआँ दुइ चारि पाँच आदमी मिलिके खूब अच्छा लागैए घुमै फिरै छी बढ़िआँसे अस्नान करै छी खूब पानिमे तैरै छी खूब बढ़िआँ जकरा कि ठेठीमे हिन्दी ठेठीमे कहल जाए छै हेलैलए आओर हमसभ कहै छिए तैरैलए तऽ खूब बढ़िआँसे हमसभ पानिमे तैरै छी घुमै छी फिरै छी खूब बढ़िआँ अस्नान करै छी खूब बढ़िआँ बहुत अच्छा लागैए बच्चो सभके पकड़िके तैरैलहुँ अपनो तैरलहुँ लोकसभ देखलक सब आदमी फेर उपर चढ़िके गेलहुँ सीढ़ीपर सीढ़ीपरसे फानिके निच्चाँमे अएलहुँ निच्चाँसे फेर नदीमे गेलहुँ नदीमे खूब बढ़िआँ तैरै छी एहिपारसे ओहि पार तक घुमै छी जाए छी तैरिके ओ पार तैरिके आबै छी ओहि पार खूब अस्नान करै छी बढ़िआँसे पवित्रसे अस्नान उस्नान कै के ओकरबाद कपड़ा उपड़ा चेन्ज करै छी कपड़ा उपड़ा चेन्ज कै के ओकरबाद ओहिठामसे सभकेँ लैके अपन अपन घर चलि अएलहुँ